बोथोरखौ गासै मोनद' बाहागोआव रानदों बे मोनद' बाहागोफोरा गोजां बोथोर गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर दुफां बोथोर आरो उदां बोथोर बे बोथोर मोनद' बोथोरनि गेजेराव आं गोजां बोथोरखौनो जोबोद मोजां मोनसिनो मानोना आं बैफोर गोलोम बोथोरखौ बारा मोजां मोना मानोना बांद्राय गरम गरम थानो हाया आयखां बायखां जायो मावनो दांनो सुग गैया जानायखाय आं बिनिखायनो गोलोम बोथोरखौ मोजां मोना आङो मोजां मोन्नाय बोथोरानो जाहैबाय गोजां बोथोर गोजां बोथोराव गानफब जोमफब बिदिनो गान्नानैहाय थानो हायो नालाय आरो जेरावखि थाङा एसे सुबिदासिनबो जायो मानोना गोजां बोथोरावहाय अखा हानायनि बिबाङा खम नालाय बिनिखायनो लामा हान्थिनायफोरावबो गोजां बोथोराव एसे साबसिन आरो ओमफ्राय बिदिनो गावनि सोलिनाय माबायावबो गोजां बोथोरा मोजां मानोना गानै जोमैहाय थानो हायो मोजाङै थानो हायो बिनिखायनो आं गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव बिदिनो गोबांथार फिथाइफोर मोनो जेरै बैग्रि बैग्रि फिथाइ ओमफ्राय जलफि फिथाइ बेफोरखौ मोनो बेनिखायनो जलफि बैग्रि बेफोरखौथ' हिन्जावफोरा आइ हिन्जावफोरानो जा सिख्लाफ्रानो जा आयजोफोरानो जा गोखै फिथाइखौथ' जाखायो नालाय हिन्जाव माहारिया बिनिखायनो ज' जलफि फिथाइ बैग्रि फिथाय गोखै फिथाय मोन्नायखाय आं गोजां बोथोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो थानाय जानायावबो सुबिदासिन गोजां बोथोरा बिनिखायनो आं आं मोजां मोन्नाय बोथोरा गोजां बोथोर ओमफाय आं गोलोम बोथोरखौ मोजां मोना मानो होन्ना बुङोब्ला बांद्राय गर'मनि थाखाय गर'मखौ आं सहायनो हाया नालाय बिनिखायनो आं गर'मखौ मोजां मोना आरो आमफ्राय बिदिनो लामा हान्थिनाय मानायफ्रावबो गोबांथार जेंना गोग्लैनांगौ जायो गोलोम बोथोराव अखा हायो नालाय गोलोम बोथोराव लामा हान्थिनाय मानायफ्राव खस्थ' मोनो बिनिखायनो आं गोलोम बोथोरखौ मोजां मोना ओमफ्राय गोजां बोथोरावहाय लामा हान्थिनाय मानायफ्रावबो सुबिदा नालाय बेनिखायनो आं गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो आरो ओमफाय आं मोजां मोन्नाय बोथोरा जाहैबाय गोजां बोथोर